हम लोग मुर्ग़ी पालन करते हैं मुर्ग़ी की देखभाल करते हैं जब छोटा छोटा रहता है तो उसी को आँख में दवा डालते हैं और और उसे भी सुईं लगती है जउनो कोई रोग ना होए और अ हम लोग समय समय से साफ करते हैं साबुन समय समय से चारा देते हैं समय समय से पानी देते हैं समय समय से उनका ओ राखिव फैलाते हैं फिन राखी को साफ करके गंध जब देने लगता है तो दूसरा राखी ऊको उसको राखी निकाल देते हैं फिर दूसरा राखी देते हैं जोकि उनको घाव ना लागे तपन से तपे ना मुर्ग़ी ऊ हम लोग उसी के ऊपर से पत्रा के ऊपर से फुहारा लगा देते हैं अउ उनकी देखभाल बहुत करनी पड़ती है और जोकि ला लाइट कट जाए तो वे अंधेरे में भी भी मर जाती हैं इसीलिए हम लोग इन्वाटर लगवाते हैं हर सुबह मुर्ग़ी के लिए हर सुविधा मनई के हमको हम लोग को करना पड़ता है और उसके बाद में चारा देना पानी देना उनको देखभाल करना और भी उंह सुपरवाइजर भी आती हैं तो चेक करती हैं उसको सुईं लगाती हैं पानी उह आँख में दवा छोड़ने के लिए देते हैं और बहुत चीज़ बहुत से कुछ भी चीज़ करते हैं और उनके बाद में हम लोग वो थु फिर उसके बाद उंह छाँव को बरसात में भी सोचें पानी ना पड़े नहीं मुर्ग़ी भी मर जाती है तो हम लोग भी उसको घेर घेर देते हैं बढ़िया से जोकि मुर्ग़ी किससे इसीलिए कुछ वो जऊन कि गर्मी ना हो उनको ठंढ ना लागे नहीं तो पानी उससे उससे कुछ हो पाए इसीलिए हम लोग मुर्ग़ी के बारे में हर तरीक़े से पूरा काम करते हैं और इसलिए जोकि बड़े बड़े हो जाती हैं तो फिर कम्पनी से भी मुर्ग़ी आती है तो वाह भी चली जाती है और उसके बाद हम सब ऐसे ऐसे देखकर के मुर्ग़ी को भी देखभाल कर लेते हैं जो बड़ा बड़ा हो जाता है तब हि तभी अपने अपने सब चले जाते हैं हम लोग फिर बेच देते हैं और फिर जो भी लेते हैं माँगने भी आ जाते हैं तो भी हम सब देते हैं और उनके बाद मुर्ग़ी ई पालन भी खोलते हैं और सब भी पूछ के भी मुर्ग़ी पालन पालन खोलते हैं और उनका समय समय से ध्यान रखना चाहिए समय समय से दाना देना चाहिए समय समय से पानी देना चाहिए और समय समय से उनका भी वो पूरी राखी ओखी फैलाना चाहिए और उंह सब कुछ भी समय समय से करना चाहिए नहीं तो वे भी मर जाएगी इतनी घाम होती है इतना तपन होता है तो उनको हर व्यवस्था करनी चाहिए लाइट नहीं रहेगा तो इन्वाटर लगवाना चाहिए और हर चीज़ की ऊं सुविधा रहनी चाहिए नहीं रहेगा तो ऊ जंगलेटर से पानी भरकर हम सब पियाते हैं मुर्ग़ी को हर चीज़ की सुविधा हम लोग करते हैं उनको भी चारा आता है चारा भी देते हैं हर चीज़ कि जउने हम लोग ऐसे करें कि जोकि मुर्ग़ी बड़ा हो जाएँ और फिर मुर्ग़ी चले जाते हैं